دیكھیے میری رائے تو یہ ہے كہ سب سے زیادہ لوگوں تک جو ہے پہنچنے كے لیے سب سے زیادہ آج كے ٹائم میں اشتہار سے بھی زیادہ ضروری ہے اشتہار سے بھی زیادہ ضروری ہے آج كل موبائل سبھی كے پاس ہے تو موبائل پر واٹس اپ وغیرہ ہوتی ہے فوس فیس بک ہے واٹس اپ كے میسج كے ذریعے آج كل ہر كسی تک پہنچا جاتا ہے ہر كسی كے موبائل ہر كسی كے پاس ہے تو نمبر سے كانٹیكٹ كر سكتے ہیں ہر كسی كے پاس پہنچ سكتے ہیں نمبر سے كانٹیكٹ كر كے ان كا ایڈریس لے سكتے ہیں واٹس اپ كے ذریعے ان كے ایڈریس لے سكتے ہیں نام لكھ لے نام لے سكتے ہیں تو موبائل سے سب سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے كا طریقہ سب سے آسان طریقہ موبائل ہے نمبر لیجیے كانٹیكٹ كیجیے ایڈریس لیجیے واٹس اپ كے ذریعے پتا كریے كہاں رہتے ہیں وہ اور پھر انہیں كانٹیكٹ كا نمبر لے كے ان كا كانٹیكٹ میں جائیے اور ان سے رابطہ كیجیے آپ كہاں رہتے ہیں پھر آپ پہنچ جائیے یہ سب سے آسان طریقہ ہے